हिन्दी भाषा पर संस्कृत का तो कुछ खास असर नहीं पड़ा है लेकिन अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाओं का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है अंग्रेज़ी क्या है इंटरनेसनल भाषा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इसमें लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं हर तरीके के कन्वर्सेशन कर सकते हैं जो पेपर वर्क होता है वो भी करते हैं तो इंग्लिस जो है अंग्रेजी जो है आज आज की दुनिया में बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई है जहाँ आप देखिए अगर आप इंग्लिस नहीं जानते हैं तो लोग आपको गंवार समझते हैं अगर आप हिन्दी बोलते हैं तो मतलब कि आप कहीं काम करने के लायक नहीं हैं इस तरीके से मतलब एक माहौल बना दिया गया है हर जगह आप देखते होंगे हर जगह कंप्यूटर हो गया या फिर कहीं ऑफ़िस हो गई या फिर कोई भी जगह मतलब थोड़ा बड़े बड़े शहर हो गए हर जगह इंग्लिस को महत्त्व दिया जाता है ठीक है तो इससे हिन्दी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हिन्दी हिन्दी लोग बोलना कम कर दिए हैं अंग्रेजी अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं हिन्दी का महत्त्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है अंग्रेजी का महत्त्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो इसी इन सब वजह से हिन्दी कम बोली जाने लगी है